औ मानोबा नांगौमोन मानि बुक अ' मा मेजर अ बुकनि नामा मामोन अ बेथ' आंनाव दा गैथ'आ औ मा मा नाम मोन बुकनि नामा ए नायनानै खोन्थाहर दे आंनो औ आमफ्राय मोनसेया अ आंनावथ' खालि इनभारमेन्टेल इकनमिकस ल' दङ माखासेफ्राथ' अर्डार खालामनांगोनसो खमैबो वान विक लागोन

नोंसोर जुदि मानसिया बुरजाबा

लागोना बुरजाबा थाब मोन्नो हागौ आरो

ए दे होमबा नोंसोरो नोंसिनि कन्टेक नाम्बार मानि बेफोरखौ होलां खाजोब्बा आं थाब बिहरनानै होगोन औ ओमफ्राय माबाफोर नांबावगौ नामा

मेटामेटिकेलआ फाइभ हाण्ड्रेड थांगोन ओमफ्राय इनभारमेन्टआ जों बै मोनसेजोंआ मोन्नैजों फर हाण्ड्रेड जागोन गासै गु गुजौ जागोन आरो

औ दे होमबा औ औ जायो नोंसोरो कन्टेक लाहरबाय थाबानो जाबाय आरो गेजेर खन्दआव औ औ